ہیلو ہاں وعلیکم السلام جی بتائیں ہوں ہوں جی بتائیں کیا شکایت ہے جی میں گاڑی کا آنر بول رہا ہوں احتشام بول رہا ہوں میں

اچھا اچھا کیا دقت ہے تھورا آپ مجھے بتانے کی زحمت کریں گے ہوں اچھا ہوں ہوں اچھا اچھا یہ کب کی بات ہے کل کی بات ہے یہ اچھا اچھا اور کوئی شکایت ہے آپ کی اوکے تو ایسا ہے سر کہ کل جو ہے میں اپنی جو ہے جو ورک شاپ تھا وہاں پر میں موجود نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو میں کل کسی مصروفیت کی وجہ سے میں کہیں چلا گیا تھا اور میری عدم موجودگی میں ہو سکتا ہے کیونکہ ڈرائیور جو ہے جی نیا کوئی چلا گیا ہو جس کی وجہ سے آپ یہ شکایت بتا رہے ہیں کہ وہ شراب پیا ہوا تھا کیا رول ہے کیا اصول ہے گاڑی چلانے کا ان کو ہو سکتا ہے کہ پتا نہ ہو انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو ان کا خمیازہ وہ بھگتے گا باقی جہاں تک گاڑی کا سوال ہے کہ گاڑی میں اے سی اور ایک چیز ہے جو خراب آپ بتا رہے ہیں تو ان تمام باتوں پہ ہم ایکشن لیں گے اور جب آپ اتنا بتا رہے ہیں کہ اتنی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں ہوں ہاں ہاں بالکل مجھے آپ خدمت کا موقع دیں اور جو گاڑی میں جو کمپلین آپ بتا رہے ہیں تو اس کا اگر جی جی ہوں نہیں بالکل بالکل اب جو ہے آپ کو ان شکایتوں کا موقع بالکل نہیں ملے گا اور گاڑی جو ہے بالکل فریش ہم آپ کو بھیجیں گے اور اب کی آپ جو خدمت کا موقع ہمیں دے رہے ہیں تو امید پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کوئی بھی دقت اور پریشانی کا سامنا نہ ہو اور آپ چاہیں پچھلی جو بھی ہماری جو کوتاہی ہوئی ہے آپ چاہیں تو میں ان کا جو ہے جو بھی پیمنٹ آپ نے کیا ہے اس کا ہاف پیمنٹ آپ کو ریفنڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہوں ہوں جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو مجھے خدمت کا موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ٹھیک ہے شکریہ وعلیکم السلام